ड्राइंग करते समय आर्ट सामान का उपयोग में लगभग जो हमारे घरेलू सामान होते हैं उनका उपयोग करना पसंद करती हूँ क्योंकि जो हम कम्पनी से ब्रैंटेड लेते हैं तो वे काफ़ी महंगे तो होते हैं जैसे डोम्स वग़ैरह के वैसे ब्रांड होते हैं जोकि ठीक है और इसके लिए हम बाज़ार से तो लेते ही हैं किन्तु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आर्ट सामान यानी हमारे घर पर भी मिल जाता है जैसे कि मुझे कई प्रकार जैसे हम पाँच कलर से अन्य कलर बना लेते हैं पाँच कलर जो होते हैं जैसे सफ़ेद पीला नीला काला और लाल ये पाँच कलर से हम लगभग सभी कलर को बना सकते हैं और इसके इसके अलावा हम छोटे और बड़े ब्रस का उपयोग भी करते हैं इनसे हम काफ़ी सुंदर औ बहुत ही अच्छी अच्छी ड्राॅइंग बना लेते हैं इस अगर हमें ऐसा लगता है कि आर्ट का सामान महंगा है या इस्टेसनरी महंगी है तो हम घरेलू उत्पादन के द्वारा भी आर्ट्स का सामान या ड्राइंग का सामान बना सकते हैं जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जोकि हम सामान्य रूप से उनका उपयोग करते हैं लेकिन वे कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम उनका उपयोग करते हैं तो वे किसी ना किसी रूप में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जैसे कि हल्दी जोकि एक पीला कलर होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं महावर जो लाल कलर होता है जबकि इसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ड्राइंग के लिए तो जो कलर होते हैं वही ठीक रहते हैं किन्तु साइनिंग वग़ैरह करने के लिए हम इसमें कैमिकल्स डालकर इनको रंगीन और चिकनाहट वाले बना सकते हैं इस तरह से हम आट्स में प्रयोग तो करते हैं पर मे जहाँ तक मेरे लिए संभव है मे घरेलू उत्पादन का ज़्यादा पसंद करती हूँ और डोम्स कम्पनी जो मनपसंद ब्रांड है मेरा उसका सामान में ज़्यादा प्रयोग करती हूँ इस्टेसनरी वैसे महंगी नहीं है अगर हम इसको लेते हैं तो इससे हम कई प्रकार के ड्राइंग बना लेते हैं और यह हमारे लिए तो महंगा नहीं है